हमारी दुकान में बहुत सामान बहुत सा सामान है कोल्ड ड्रिंक है चॉकलेट है ठंडा मिलता है बहुत सामान है कौन चीज़ लें ठंडा लीजिएगा हाँ हाँ है माजा है माजा एक लीटर का पैंतालीस रुपया दाम है दस रुपया वाला भी है हाँ ले जाइए वह तो बिक्री के ऊपर है जैसे बिक्री होगा वैसा ही दाम है वह बीस रुपया में भी मिलता है पैंतालीस रुपया वाला भी है अस्सी रुपया वाला है सौ रुपया वाला है जैसा लीजिएगा वैसा मिलेगा एक लीटर का पैंतालीस रुपया

और सब चीज़ है जो लेना है बोलिएगा उसके बाद ना

ठीक

लस्सी भी मिलता है अइस क्रीम भी मिलता है जो लेना है लीजिए दस रुपया दो रुपया बीस रुपया तक मिलेगा

हलो

हाँ और तेज़ बोलो दुकान तो सनपुर में है

ठीक है आते हैं तो बात करते